आंनि जिउनि थांखिया जाहैबाय सासे प्रफेसर जानाय आङो दायो मास्टार दिग्रि खालामगासिनो दं लोगोसे आं बे मास्टार दिग्रि खालामबाय थानाय समावनो नेद इगजाम होनानै नेदखौ कवालिफाय खालामनानै आङो कलेजफ्राव एसिसथेन्थ प्रफेसार हिसाबै साननैसो मावहैथ'गोन लोगोसे मानो होनबा आङो गावनि नखरखौ लानानै जोबोद सिरियास मानोना आंनि नखरफ्रा एसेबां मोजां नङा आं बिनिखायनो सानो आंनि आंनि ओनसोलफोराव गामिनि फरायसा फरायसुलिफोरा एसेबां बुरजा फरायनायबा गोजौ सोलोंथाय लानाय गैया बिनिखायनो आङो सासे फोरोंगिरि जानानै दा फो सासे फोरोंगिरि जाहैनो हायोब्ला गाव स्कुलाव फरायसाफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे गावनि ओनसोलनि जे फरायसुला फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ एसे एनै फोरोंनानै जे थुलुंगा खांहोना हागोन बा आंबो सासे फोरोंगिरि हिसाबै जे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मोजाङै थुलुंगा होनानै इयुननि लामाखौ मोजाङै देखायनो हागोन आं बेखौ जोबोद आसा खालामो लोगोसे आङो बिनि थाखायनो दा गोजौ सोलोंथाय लागासिनो आरो आङो जोंनि गामि ओनसोलफोराव हाजायो साख्रि मावनायफोरा गोबां खम बा जोंनि गामियाव गैयानो होनबाव जायो बिनिखायनो आङो सासे फोरोंगिरि हिसाबै बाबो सासे गबमेनद सारभिस हिसाबै मावनानै जे फरायसा फरायसुलिफोरनो दिन्थि लांनो हागोन दा बिसोरबो आंखौ नुनानै थुलुंगा खांगोन आं बिनि थाखायनो दा गोजौ सोलोंथाय लागासिनो लोगोसे आंखौ बे नखरनि नखरखौ फोसाबनो थाखाय बे मोनसे गोसोयाव जोबोद थुलुंगाखांबा मावनो गोसो जानाय मोनसे जस फैबाय थायो आरो आंनि फोरोंगिरिफोरानो फोरोंगिरिफोरखौ नुनानै आङो नैबे फेसलाखौ लादों आरो आंनि फरायसुला फरायसुलिफोर नि स्लकुफोराव जे मोजाङै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मोजां खालाम लांनो हागोन आं